پچھلے کچھ دہائیوں میں ہندوستان میں ابھرنے والی جو نئی ملازمتیں ہیں اس میں سے یوٹیوب جو ہے وہ سب سے زیادہ مقبول کام ہے جس میں یوٹیوب کے ذریعے لوگ زیادہ سے زیادہ پیسہ کما رہے ہیں بلاگنگ کر کے لوگ ہے نا بہت زیادہ پیسہ کما رہے ہیں کچھ لوگ فوڈ بلاگر بن جاتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈانس کے ذریعے پیسے کما رہے ہیں یوٹیوب پہ انسٹاگرام پہ ریلس بنا بنا کے لوگ پیسہ کما رہے ہیں جیسے کہ جو لوگ وہ ٹریلول بلاگرس ہوتے ہیں لوگ ٹریول ٹریلول کر کے بلاگز بناتے ہیں جو یوٹیوب پہ ڈالتے ہیں اور لوگ انہیں دیکھنا پسند کرتے ہیں اور آج کے دور میں جو نوجوان ہیں وہ جو ڈھونڈ رہا ہے وہ روزگار ڈھونڈ رہا ہے اور روزگار وہ جو ہے وہ زیادہ تر آج کل آن لائن کام کر کے روزگار کماتا ہے